میں نے تعلیم دسویں کلاس تک حاصل کی ہمارے گھریلو حالات بہت ناسازگار تھے میرے والد کی ماہانہ آمدنی بہت کم تھی گھریلو اخراجات بہت مشکل سے پورے ہوا کر ہوتے تھے چھوٹے بہن بھائی تھے ان کو بھی پڑھانا تھا اور بہنوں کی شادی بھی کرنی تھی کیونکہ سب سے بڑا میں ہی تھا اس وجہ سے آگے تعلیم حاصل نہ کرسکا میں نے یہ سوچا کہ اپنے بچوں کو تعلیم میں بہت آگے لے جاؤں گا تاکہ میری میری طرح ان پڑھ نہ رہیں رہ جائیں آج کے دور میں تعلیم بہت ضروری ہے ہر محکمہ میں انگلش اور ہندی کا استعمال ہوتا ہے کم پڑھا لکھا پوری طرح کوئی بھی فارم نہیں بھرسکتا ہے تعلیم یافتہ لوگوں کا ایک وقار ہوتا ہے کوئی راشٹپتی بنتا ہے کوئی وزیر اعظم بن جاتا ہے کوئی جج بن جاتا ہے اور کوئی منسٹر بن جاتا ہے تعلیم کی وجہ سے لوگ آج چاند پر چلے گئے ہیں تعلیم آج کے دور میں بہت ضروری ہے